ہاں ہلو سر میری بات گیس ایجنسی سے ہو رہی ہے ہاں جی سر پانچ دن ہو گیا میں نے گیس بک کیا تھا سر اب وہ ابھی تک آیا نہیں ارے نہیں سر تو گھر میں ابھی تک کھانا کیسے بنے گا سر گیس نہیں ہے پانچ دن پہ نہیں آ رہا ہے ہمارے گھر کے بال بچے بھوکے ہم بھوکے ہوئے کیسے ان کو کھلائیں گے پریشان ہو رہے سر سر اتنی لاپرواہی نہیں نا چلے گی سر نہیں نہیں تو سر پانچ دن ہو گیا تو آپ گیس نہیں آیا نہیں نہیں ایسا نہیں ہوتا آپ گیس پانچ پانچ دن پہ آپ بک کیے ہوئے ہے گیس میرا ختم ہے کتنا ہم پڑوسیوں سے مدد لیں ہیں آپ کو اس سب پہ دھیان دینا نا چاہیے آپ اتنا ہاں واجب پیسہ آپ لیتے ہیں یہ لیتے کرایہ لیتے تو آپ کو گیس پہنچانا نا چاہیے تھا جی ٹھیک ہے بھیج دی جائے فی الحال لیکن آگے سے ان کا خیال رکھیے اتنا لیٹ نہیں ہوتا ہے کسی اب کوئی کھانا نا تو اب نہیں رہے تو پھر کیسے کھائے گا پیے گا تو پلیز آپ بھیج دیجیے لیکن آگے اس پہ خیال رکھیے گا جی نہیں نہیں آگے سے ہونا بھی نہیں چاہیے تو آپ کو جب واجب پیسہ ملتا ہے یہ ملتا ہے تو پھر آپ ٹائم پہ ہم کو دیجیے نا گیس سلینڈر کیوں آپ اس پہ اوقات لے رہے ہیں وقت لے رہے نہیں یہ غلط بات ہے نا